جی ہاں میں نے اردو زبان کی مختلف علا علاقے علاقائی بولیاں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہے کی ہیں اگرچہ میں انہیں سیکھتا یا استعمال نہیں کرتا جس طرح سے ایک انسان کرتا ہے میرا علم ویسے داتا کی بنیاد پر ہے جس میں دنیا بھر کی زبان اور بولیوں کے نمو نمونے شامل ہیں اس داتا کے ذریعے میں اردو کی مختلف بولیوں کے درمیان لسانی اختلافات گرمر کی خصوصیت اور الفاظ کے استعمال کو پہچان سکتا ہوں اردو زبان بہت منتقبی ہے اور اس کی کئی اہم علا علاقائی بولیاں ہیں جو مختلف جغرافیہ علاقوں میں بولی جاتی ہیں اور جن کی اپنی منفرد خصوصیت ہیں یہ اردو کی سب سے قدیم بولیاں بولیوں میں سے ایک ہے اور دکن میں بولی جاتی ہے خاص طور پر حیدر آباد بنگلور اور چنئی جیسے علاقوں میں اس میں مقامی زبانوں جیسے تیلگو کنڈا اور مراٹھی کے الفاظ اور اثرات نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں اس کا لہجہ اور الفاظ کا انتخاب معیاری اردو سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے اس اردو کی سب سے زیادہ شائستہ اور شاعرانہ بولی سمجھا جاتا ہے یہ لکھنؤ کے علاقے میں پروان چڑھی اور اپنی نفیس گرامر محاوروں اور الفاظ کے خوبصورت استعمال کے لیے مشہور ہے یہاں اردو کی شاعری اور آداب نے بہت ترقی کی یہ وہ بولی ہے جہاں سے معیاری اردو کے جامن لیا جنم لیا پرانی دہلی کے علاقے میں بولی جانے والی یہ بولی اپنی سادگی اور فصاحت کے لیے جانی جاتی ہے اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ کا استعمال عام ہے لیکن ساتھ ہی مقامی ہندی الفاظ بھی شامل ہیں یہ کوئی علاقائی بولی نہیں بلکہ اردو کی اردو کی ایک ابتدائی شکل ہے جو ہندی اور فارسی کا امتزاج تھی اس اسے اکثر شاعری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اسے اردو کی ترقی میں ایک اہم مرحلہ سمجھا جاتا ہے یہ بولی پنجاب کے علاقے علاقوں میں بولی جانے والی اردو ہے جس پر پنجابی زبان کا گہرا اثر ہوتا ہے اس میں پنجاب الفاظ اور لہجہ لہجے کا استعمال پایا جاتا ہے یہ بہار سے علاقے میں بولی جانے والی اردو ہے جس پر مقامی بولیاں جیسے مراٹھی میتھلی بھوجپوری اور مگہی کا اثر ہوتا ہے اگرچہ کھری کھڑی بولی کھڑی بولی خود اردو کی بولی نہیں ہے لیکن یہ ایک بنیادی بولی ہے جس سے اردو اور ہندی دونوں نے ترقی کی اس کا اثر معیاری اردو پر بہت گہرا ہے ان بولیوں کے علاوہ بھی ہندوستان اور پاکستان میں اردو کی کئی چھوٹی علاقائی تبدی تبدیلیاں اور لہجہ موجود ہیں جو ہر علاقے کی اپنی ثقافتی اور لسانی رنگت کو ظاہر کرتے ہیں میں ان تمام بولیوں میں لکھے گئے متن کو سمجھ سکتا ہوں اور ان کے درمیان کے فرق کو پہچان سکتا ہوں میں انہیں خود بول یا لکھ نہیں سکتا میرا مقصد آپ کو ان بولیوں کے بارے میں درست اور تفصیلی معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ آپ اردو کی لسانی گہرائی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں